जब भी मैं टी वी देखता हूँ तो मुझे मैं मूवी देखता हूँ सबसे ज़्यादा मूवी मुझे अक्षय कुमार का मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं दूसरे स्थान पर सलमान खान को देता हूँ सलमान खान का मूवी मुझे और बहुत अच्छा लगता है अक्षय कुमार का एक मूवी है एतराज मुझे बहुत अच्छा लगता है और सलमान खान का मूवी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है टी वी जब भी देखता हूँ तो मूवी देखता हूँ मैं मूवी के बाद में सीरियल देखता हूँ सीरियल थोड़ा थोड़ा देखता हूँ बट मूवी ज़्यादा देखता हूँ और मूवी में मैं अक्षय कुमार को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे अक्षय कुमार का सारा मूवी मुझे अच्छा लगता है ऐतराज हो गया हो गया अंदाज़ हो गया और बहुत सारा मूवी है अक्षय कुमार का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है सलमान खान का मूवी हो गया सलमान खान का जुड़वा मूवी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत पसंद है वो मुझे और सलमान खान का टाइगर जिंदा है वो मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है एक था टाइगर वो मूवी भी बहुत अच्छा लगता है मुझे सलमान खान का और अक्षय कुमार मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मूवी में जब भी मैं टी वी देखता हूँ किसी यूट्यूब पे जाता हूँ यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो मूवी देखता हूँ बस अक्षय कुमार का अक्षय कुमार का मूवी देखता हूँ इसके बाद में सलमान खान का मूवी देखता हूँ सलमान खान का एक मूवी आया है राधे वो भी मुझे बहुत पसंद है वो भी हमें बहुत अच्छा